जय झूलेलाल मां चेम्बूर कैंप मां थी ॻाल्हायां मूंखे ओला खपे मूंखे अहमदाबाद वञिणो आहे अहमदाबाद जी फ्लाइट टे लॻे आहे त मूंखे ओला ॿारहां लॻे खपंदो उनमें ड्राइवर सुठो हुजणु खपे जेको टाइम ते पहुचाए मुंहिंजा सामान हेॾा कान्हनि तव्हांजी चार्ज घणी आहे मूंखे हेॾी चार्ज न लॻे मूंखे मां अकेली आहियां छाकाणि